हँ हम बेचै छिए सओ रुपैआ हइ घरके यूज लेबै तऽ आओर उँ कहीँ जाइ अबैलए लेबै तऽ ओहिसँ बेसीके हइ अहाँसँ पाँच हम उँह सओ रुपैआ पड़ि जाएत हँ हँ लऽ लिअऽ ने दुइ चारि पाँच रुपैआ कमबेस तऽ भइए ने जेतै हँ लेबै तऽ आओर हम तऽ हम बतैली अहाँ बतैइऔ तऽ तभिए ने हेतै अहाँ लेबै हँ ठीक हइ तऽ कोन कोन लेबै अहाँ बतैइऔ तब निकालि दै छी लऽ लेब हँ अच्छा निकालि दै अच्छा निकालि दै छी लऽ लेब लऽ लेब अच्छा निकालि दै छी कए रुपैआ देबै अहाँ कतेक कतेक दै छिए अहाँ हम बतबै छी ओतेक अहाँ देबै उँह ठीक छै बच्चावलाके अहाँके पड़ि जाएत साठि सत्तरिगो बच्चावलाके पड़ि जाएत सिआनवलाके सओ रुपैआ डेढ़ सओ दुइ सओ हुँ हुँ

एत्तऽ हूँ हुँ ठीक हइ अच्छा ठीक हइ किछु आओर बढ़ाकऽ कहिऔ एहिमे हमरा नहि फाइदा हेतै तऽ कोना हम दऽ दिअऽ हँ ठीक हइ राखू तऽ आबै छी दै